साकोळ्याच्या देवळान घुमटी आसा एक घुमटे भितर तो राखणो म्हणटा तो आसता मागीर त्या राखण्याक कांबळी दिल्या दिता जोती दिता आनी ती एका दिसाक एकूच जोते काबार जाता एक जोते उराना तशें काबार जायत आसता आनी तसो तो राखण भोंवत आसता आनी तशें तें मागीर देवळान कार्यक्रम जाता किदेंय भजन जाता भजनाचें म्हळ्यार स्पर्धा स्प्रर्धा आसता अशें सगळें तें हें आसता आनी तेच्या सायडीन मागीर तें एक देवूळ हा तें तशें म्हाका नांव खबर ना देवळाचें पूण तें तें देवळां आसता तेतून भजन जाता मागीर हे तेचे दिवजा विजा पेटयता दिवजाचें आसता लोक दिवजा पेटयता बायलां तें दिवलां दिवजांचे कार्यक्रम आसता आनी भजनाचे कार्यक्रम आसता भजन मंडळाचेर चलता सगळें भजन आनी तें सगळे आयकून बरें दिसता की भजनाक बसचे अशें दिसता पूण टायमूत मेळना जाल्यार करतलो कितें अशें जाता आनी भजनाक वचोन मातशें बरें रिलेक्स जाता बरें दिसता जिवाक आनी तेन्ना भजनाचेर उमेद येता ती आनी खंय येना भजनाचेर उमेद आसली म्हणटकूत आयले पयले कांय दिसना विचार वायट येयल्ले सगळे मनांतले वयता आनी वचोन देवळान बसोन दिसता आयकन दिसता तेका लागून दिसता वचून बसपाचें भजनाक पूण टायम मेळना तेका लागून आमी पावना किदें करतलो अशें जाता अशें देवाचें कार्यक्रम चलता आनी देवाच्या कार्यक्रम आमकांय बरें दिसता एक वट घेवची आनी पुजा पुजा करची देवाक पावपाचें अशें दिसता केन्नाय वचोन येवपाचें पूण पोवया केन्ना टायम मेळता तेन्ना वचून येवपाचें